ریڈیو ایف ایم پر میرا پسندیدہ پروگرام نائنٹی تھری پوائنٹ فائیو ہے جس کو میں اکثر دیکھا کرتی تھی یہ پروگرام مجھے بہت ہی پسند تھا میں اپنے دوستوں فیملیوں کے ساتھ اِس کو سُنا کرتی تھی لیکن اب تو آج کے زمانے میں ٹی وی آ گئے ہیں اب میں ٹی وی پر پروگرام دیکھتی ہوں کئی طرح کے میں پروگرام دیکھتی ہوں میں پاکستانی پروگرام زیادہ دیکھتی ہوں مجھے وہ بہت پسند ہیں پہلے میں ریڈیو پر سُنا کرتی تھی لیکن آج کل تو ریڈیو بھی نہیں آتے اور مجھے ٹائم بھی نہیں ملتا ریڈیو سُننے کا اِس لیے میں ٹی وی پر ہی اپنے پروگرامس وغیرہ دیکھتی ہوں مجھے پروگرامس دیکھنا ابھی بھی پسند ہے اور میں پروگرام اب ٹی ویوں میں دیکھا کرتی ہوں